स् स्वास्थ्य बीमाके लेल जइसे पहले गरीबके पैसा नहि होइ छलय तऽ बहुत गरीबके पैसाके कारण मौत हो जाइ छलय या इलाज समयपर नहि होइ हो सकै छलय आओर इलाजके कारण गरीबकेँ बहुत तकलीफ होइ छलय आओर वइसेमे हमर स् स्वास्थ्य बीमा सरकार ने जे आयुष्मान कार्डके उपलब्ध करैलकै उएहमे पाँच लाख तकके इलाज गरीब फ्रीमे करा सकलै हन आओर हमरा परिवारमे जितना आदमी छथिन सभके आयुष्मान कार्ड बनल छै आओर सभके इलाज हो हो सकलनि फ्रीमे पाँच लाखके मुफ्त बीमामे हो सकलै हन इलाज जइसे मे आओर पाँच लाखके बीमा हो सकलनि तऽ ओहिमे गरीबके बहुत फायदेमन्द होइ छै आओर फायदासँ बहुत गरीबके जान बचै छै आओर गरीब बहुत खुशहाल रहै छै जे छै स्वास्थ्य बीमा बहुत अच्छा छै आओर पारिवारिक सदस्य लेकर एक आओर भी उपयोगिता हइ जइसे स्वास्थ्य पहिले कोनो भी अस्पतालमे हम इलाज करा सकलियै हन आओर वहीके कारण गरीब खुशहाल रहै छै कोनो भी आयुष्मान कार्डके कारण कोनो भी ई जे अस्पतालमे जा करि कऽ गरीब इलाज करा सकलै हन आओर खुशी खुशी रहि सकलै हन